ورچوئل گیم ہم نے کبھی نہیں کھیلا ہے ہم نے سُنا ہے کہ ورچوئل گیم کھیلنے سے بچوں کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے اِس سے اِس وقت بچے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں بچوں کی جہاں تک پڑھائی لکھائی سارا خراب ہو جا ہو رہا ہے اور بچوں کا بھوش بھی خراب ہو رہا ہے اِس سے ہم سب کو بچنا چاہیے اور ہم سب کو اِس سے ہوشیار رہنا چاہیے سترک رہنا چاہیے